असां जे थाणे डिस्ट्रिक्ट में एडुकेशन जे काई कमी नाहे सुठा स्कूल आहिनि सुठा कॉलेज आहिनि पर ऐॾो पढ़ाई लिखाई करण खां पोइ तकलीफ़ छा थी अचे असां जे शागिर्दनि खे जॉब टाइम ते न थो मिले या बराबर नथो मिले जेतिरी हुन जी क़ाबिलियत आहे हुन क़ाबिलियत जे हिसाब सां हुन खे जॉब न थो मिले हिन करे मां चाहींदुमि त ही जेको तकलीफ़ आहे त इहे जल्द सां जल्द सुलझाई वञे जीअं त जंहिं खे सम्झो एम बी ए थो करे त उन खे उन लेवल ताईं हुन खे जॉब मिलणु खपे त हुए अपॉर्चुनिटीस असां खे उहे मिलणु खपनि